पंछी दिक्खन गे मरैह्ल च उत्थै पक्षी बड़े हे पक्षी असें ईगल बी दिक्खे नै जेह्ड़े उप्पर आकाश दे उडदे न ओह् बड़े कतारां च उडदे न पक्षी होंदे न ओह् सैह्वान बी दिक्खे न ते जेह्ड़े हंस ओह् कताबां बिच्च उडदे जंदे दिक्खे न बैसे लाग्गे दा निं दिक्खे हैन दूरा दा गै दिक्खे न डक बी दिक्खियां न ओह् तलाऽ च होंदियां न उत्थै दिक्खियां तैरदियां होइयां बड़ियां अच्छियां लगदियां बड़ियां अच्छियां बोलदियां न ते कबूतर बी दिक्खे न कबूतर दे डारां दे डार आंदे न ओह् दाना बी चुगदे न साढ़े खेतरां च आनियै बी चुगदे न ते बड़े सोह्ने लगदे न बाईट बी होंदे न ते थोह्ड़े नीले बी होंदे न बड़े शैल लगदे न बतकां ब्हौत प्यारियां लगदियां न ते गोरैया बी दिक्खियां न ओह् बी बड़ियां शैल लगदियां न गोरैया ते साढ़े घरां च बी रैंह्दियां न हून ते घट्ट घट्ट पैह्लें कक्खा दे घर होंदे हे उं'दे च बड़ियां शैल रैंह्दियां हां ओह् चुगदियां और चैह् चैह्कदियां बी बड़ियां सोह्नियां लगदियां उ'नें गी दिक्खियै ते बड़ा दिल मन खुश होंदा ऐ हून ते खेतरां च रैंह्दियां न हून बी लभदियां न एह् बड़ियां प्यारियां होंदियां न खेतरां दी साफ सफाई ओड़ कीड़े कूड़े बी खांदियां न थोह्ड़ी फसल उं'दे कन्नै जादा होंदी ऐ कैं के ओह् कीड़ा खाई जांदियां न इस लेई पक्षी बड़े सोह्ने होंदे न बड़े प्यारे लगदे न